میری سب سے مشکل پینٹنگ ایک پورٹریٹ تھی جو میں نے اپنے اپنے بزرگ استاد کے لیے بنائی تھی اس پینٹنگ کی مشکل مشکل کی کئی وجوہات تھیں جذباتی دباؤ میں چاہتی تھی کہ تصویر میں ان کے چہرے کے چہرے کے تصورات تجربہ اور وقار پوری طرح جھلکے ایک جذباتی تعلق کی وجہ سے میں حد سے زیادہ محتاط ہو گئی تھی جس سے کام کی روانی متاثر ہوئی روشنی اور سایہ کی پیچیدگیاں میں نے پہلی بار سافٹ لائٹنگ کا استعمال کیا جس میں ہلکے اور باریک سایوں سے چہرے کی گہرائی دکھائی تھی یہ تکنیک میرے لیے نئی اور پیچیدہ تھی وقت کی پابندی یہ کام ایک نمائش کے لیے تھا اور وقت بہت محدود تھا میں نے خود پر ایک غیر محسوس دباؤ محسوس کیا میں نے اس تجربے سے کیا سیکھا صبر اور برداشت ایک پہچیدہ پینٹنگ جلدی مکمل نہیں ہوتی بلکہ وقت کے ساتھ بنتی ہے